ईलाज करबाबैके छै मतलब हम व्यवस्था जहाँ छै बढ़िऑं ढंग से ओहि ढंग से केना जे छै हँ हँ

एम्बुलेंसके ब्यवस्था होतै ने हँ समस्तीपुर से

तऽ बेगूसराय बेगूसरायमे हमरा ईलाज करबाबैके छै बे बेगूसराय

भेज देबै तऽ आर बढ़िये ने रहतै

व्यवस्था ओहि ढंग से होइके चाही हँ

ठीक छै ठीक हँ हँ

आयुष्मान कार्ड

नहि अपना नामसँ नहि बनबाइल छियै आयुष्मान कार्ड मिललै मगर बनबैलियै हन नहि देखलियै निकललै आयुष्मान कार्ड बनबैये ने परतै तब